یہ میڈیا میں دکھائے جانے والے اشتہارات جو ہیں یہ سب بہت ہی خراب چیز ہے کچھ بھی نہیں ہے اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے انسان کا دماغ بھی غلط اس میں جاتا ہے کبھی کچھ دکھا دیتے ہیں کبھی کچھ دکھا دیتے ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے سب کچھ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں کسی کا پبلک کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ الٹے سیدھے کچھ بھی اشتہارات دکھا دئیے جاتے ہیں اس سے پبلک کا نا بہت نقصان ہوتا ہے دماغ اِدھر اُدھر جاتا ہے کچھ اچھی چیز اچھی چیز اور اچھے خیال اور صحیح چیز نہیں مل پاتی ہے انسان کو کسی کو بھی جو ہے ہے یہ سب خلفشار ہے اور کچھ نہیں ہے بس اس کے علاوہ میڈیا کے اشتہارات سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے پبلک کو سب سوائے نقصان کے سارے نقصانات ہی ہیں اس کے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے ایک بھی فائدہ نہیں ہے اپنے اپنے اس اپنے فائدے کے لیے یہ سب کرے جاتے ہیں سارے اشتہار جو ہے یہ سب کچھ اپنے فائدے کے لیے کرے جاتے ہیں جس کا بھی اشتہار ہوتا ہے ہر انسان اپنے فائدے کے لیے اس میں جو ہے جھوٹ سچ ملا کے کچھ بھی الٹا سیدھا اپنی دکان چمکانے میں لگا ہوا ہے ہر ہر انسان کسی کو بھی کسی دوسرے کا خیال نہیں ہے کہ کوئی کسی کو پریشانی ہو سکتی ہے کچھ اُلٹی سیدھی چیز وہ اُلٹا سیدھا سامان یا پھر کچھ بھی یہ چیز ہے یہ چیز ہے وہ چیز ہے الٹی سیدھی ہر چیز کا غلط مطلب نکالا جاتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے پبلک کو پریشان کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ سب خلفشار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے